اردو کے بارے میں تو یہ بتانا ہے آپ کو کہ ہندی اور اردو میں فرق کیا ہے لکھنے میں تو فرق ہے بولنے میں نہیں ہے فرق لیکن اردو زبان کی بات بالکل الگ ہے اردو زبان میٹھی زبان ہے شیریں زبان ہے ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے ہماری مادری زبان ہے اردو تو میٹھی زبان ہے جو بولنے میں مٹھاس دکھتی اردو زبان میں اور اردو زبان کی بات آپ پوچھو تو ہماری مادری زبان ہے اردو زبان ہماری